मुहिंजो स्कूल में हिकु पसंदीदा सबजेक्टु हुयो जेको हुयो हिसाबु हिसाबु मूंखे हिनु करे वणंदा हुया छो जे करे असां जेको बि हिसाबु रखंदासीं त हूअ अॻियां हली करे हि असां खे कम ईंदो मां हिसाबनि में काफ़ी होशियारु हुयुमि ऐं मां चाहींदो हुयुमि कि मां अॻियां हिसाबु किताबु जे हिन कमु में वञां हिन करे मां जेको आ हीअ हिसाबनि जो जेको सबजेक्ट आ उहो कयो हुयो वरितो हुयो ऐं हीअ जेको मुंहिंजो आ हिकु ॾाढो पसंदीदा सबजेक्टु हुयो मूंखे हिनु मां काफ़ी उम्मीदु हुई ऐं मां अॻियां हली करे उहो ई कमु कयो हिसाब किताबनि जो ई कमु वरितो